हां मेरा बैड एक्सपीरियंस ऐ हस्पताल बिच जेल्लै में उत्थै गेई उद्धर दियां नर्सां मिगी आखा दियां उ'नैं मेरे गल्लें बतमिजी कन्नै गल्ल कीती डाक्टर बी शैल कन्नै इलाज नेईं करा दे हे जेह्ड़े उत्थै मशीनां हियां ओह् बी सारी खराब पेदियां उत्थै कोई बी रिसोर्स नेईं हा उत्थै कोई बी इनैबिलिटी नेईं ही उत्थै जेह्ड़ा इलाज हा ओ बड़ा एक्सपेंसिव हा ते में अपना आयुश् मान कार्ड लेइयै गेई उ'नै ओह् बी छंडी ओड़ेआ आखेआ एह्दे कन्नै कोई इलाज निं होना हून जेल्लै में परची कटाने आस्तै लाइन च लग्गी ते उ'नै मिकी धिक्का देई ओड़ेआ आखेआ धिक्का देई ओड़ेआ और मेरी पर्ची नेईं कट्टी में एह् आखना चाह्न्नी आं कि एह् अगली बार कोला मेरे कन्नै नेईं होऐ